اور گاؤں میں اور شہر میں فرق یہ ہے کہ گاؤں میں ابھی بہت چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ گاؤں میں نہ سڑکیں صحیح ہیں نہ بسیں ہیں نہ ہی کوئی سرکاری چیزیں ابلیبل ہیں بہت چیزوں کی کمی ہے شہر میں بہت اچھے روڈیں ہوتی ہیں اور روڈوں پہ لائٹیں ہوتی ہیں اور کیمرے لگے ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو کوئی چیز کی پرابلم ہو تو اس کیمروں کے ذریعے دیکھ لیا جاتا ہے لائٹیں لگی اس لیے ہوتی ہے کہ رات میں اندھیرے میں کسی کو پرابلم نہ ہوتی ہو اور دوسری بات یہ ہیں کہ گاؤں میں نہ روڈ سڑکیں اچھی ہوتی ہیں اور نہ لائٹیں لگیں ہوتی ہیں نہ سرکاری ویوستھا ہے جیسے کہ بس ہو سرکاری تاکہ ہم غریبوں کو مدد ہو سکے سرکاری بسوں سے ورنہ ایسے تو دس کلو میٹر کہیں جانا پڑے یا تو پیدل ہی جاؤ یا پھر اگر کسی بس یا آٹو یا ٹوٹو کچھ بھی کرو تو ان چیزوں میں زیادہ ہی پیسے لگ جاتے ہیں پیسے ہی لگ جاتے ہیں تو بولیے شہر میں ایسے نہیں ہیں میٹرو ہیں سرکاری بسیں ہیں اور بھی چیجیں ابلیبل ہیں شہر میں اور گاؤں میں ابھی بہت چیزوں کی کمی ہے تو اس کمی کی بھرپائی سرکار کو کرنی چاہیے پر ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھی مل کے کرنی ہے تو شہر میں اور گاؤں میں بہت سارا کا ابھی تک انتر ہے کیونکہ شہر بہت ڈپلیمنٹ ہے اور گاؤں ابھی بہت زیادہ ہی لو گزر رہی ہیں نہ گاؤں کی سڑکیں اچھی ہیں نہ کچھ ابلیبل ہی ہیں اور اس کے بارے میں کیا بولا جائے